मोदी द्वारा वाइब्रंट गुजरात में थी रही गतिविधियुनि में सभई तरह जा देश शामिलु थी रहिया आहिनि ॾाढा वॾा वॾा प्रोजैक्ट गुजरात खे मिली रहिया आहिनि हिन जो मतिलब आहे त गुजरात पंहिंजा रिश्ता शहरनि सां सुठे नमूने जुड़या आहिनि लगातारु हीअ थियण जे करे गुजरात हिक तरक़ी कंदड़ हिकु राज्य आहे